हाँ जी भैया तो बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं देखिए सेवन सीटर में हमारे पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं बुलेरो है स्कॉर्पियो है इनोवा है आपको कौन सी चाहिए आप बताइए अपनी सुविधा अनुसार जी पसंद तो आपको करना है हमारे पास तो जो आप बोलेंगे सभी प्रकार की गाड़ियाँ उपलब्ध है जी ठीक है बुलेरो बिल्कुल आपके लिए बुक कर देंगे हम देखिए किराया मैं ज़्यादा तो बताऊंगा नहीं आपको आप धर्म के काम से जा रहे है तो सौ रुपए किलोमीटर दे दीजिएगा आप अरे साहब आपको तो देखिए आज पेट्रोल की कीमतें देखिए आप आसमान छू रही हैं सौ रुपए लीटर तो पेट्रोल है देखिए भाईसाब हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हैं आप कहाँ से तेल का खर्चा कहाँ से निकालेंगे बताइए आप ही बताइए नहीं फिर भी तो आप हमारी समस्या भी तो समझिए आप धर्म के काम से जा रहे हैं थोड़ा धर्म हमारे लिए भी कर दीजिए देखिए आप इतना विनती कर ही रहे हैं तो मैं इसको अस्सी रुपए किलोमीटर कर देता हूँ अरे भाईसाहब अस्सी आप सौ ही मैंने आपको तो बड़ा उससे बताया था आपकी सहूलियत के हिसाब से बताया था सौ भी लेकिन चलिए मैंने आपको घटा करके अस्सी कर दिया अब तो मानिए साहब देखिए समय है दो दिन अगले हमारे पास गाड़ी उपलब्ध नहीं है उसके बाद जब आप गाड़ी मंगवाना चाहे हम आपके वहाँ पे भिजवा देंगे आप बताइए आपको किस तारीख को दो दिन बाद भी चाहिए तो भी आप तारीख बता दीजिए दो दिन भाईसाहब जाना आपको है आप हमसे तारीख पूछ रहे हैं आपने अपने सहूलियत के हिसाब से इंतजाम किए होंगे वहाँ पे जाने के तो आप बता उन्नीस तारीख को जाना है तो उन्नीस तारीख को तो थोड़ा कठिन है पर आप समय बताइए उस हिसाब से हम बता अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए उस बात पे वो सब हमारी ज़िम्मेदारी है ओंकारेश्वर आपको पूरा घुमाएंगे ओंकारेश्वर मे आपको कोई समस्या नहीं आयेंगी इसकी भी जिम्मेदारी पूरी हमारी है देखिए सेवन सीटर गाड़ी बिल्कुल आपको उपलब्ध होगी ओंकारेश्वर आप जायेंगे आराम से आप दुआएं देंगे हमको वहाँ पे जाकर के देखिए ओंकारेश्वर आप जा ही रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पर जाइए आप आपका पूर्ण समय वहाँ पर व्यतीत कीजिए ठीक है